ग्रामीण क्षेत्र ऐं शहरी क्षेत्रनि जे खेलनि में जामु फ़र्क़ु आहे ग्राम जा गाम जा जेके माण्हू आहिनि ग्रामीण विस्तार जा हू किथे बि खुले में मिटी में किथे बि ॿार रांदि करणु लॻी वेंदा आहिनि पंहिंजे घर जे ॿाहिरि मिटी आहे की कुझु बि कहिड़े बि घर जे अंदरि किथे बि रांदि करे वठंदा आहिनि पण जेके अॼु कल्ह जा शहरनि जो विकास थी रहियो आहे हुन हिसाब जा शहर जे ॿारनि खे रांदि करण लाइ खुला मैदान खपनि या क्लब खपनि मैदान था ठाराहिनि हुननि लाइ ख़ासि क्रिकेट रमण लाइ कहिड़ा बि रांदि ठहण लाइ हुननि लाइ हुननि खे ग्राऊंड खपे सुठो वॾो स्टेज खपे हुननि खे जामु रांदि करण लाइ बि सुठियूं फेसेलिटी सुठियूं सुविधाऊं खपनि गाम जा माण्हू कुझु बि खीरु फुलिको खाई करे कुझु बि रोटी खाई करे ॿाझिरी जा मानी छाछ गिहु खाई करे रांदि करे अॼु कल्ह जा नंढा ॿार सभु रांदि करे था रखनि ऐं जेके शहरी जा माण्हू आहिनि हुननि खे वरी रांदियूं करण लाइ क्रिकेट करण लाइ क्लब में स्पॉट में सभिनि हंधु रांदियूं खेलण लाइ ऐं जीतण लाइ करे ले बि हू रांदियूं करनि था त हुननि लाइ हुननि खे प्रोटीन लाइ शक्ति लाइ शक्ति वारियूं शयूं खाइण लाइ हू सभु करनि था हुननि खे काजू बदाम ड्राए फूट खीरु वग़ैरह सभु खाइण जो पसंदि करनि था ग्रामीण विस्तार ऐं शहरी विस्तार जंहिं में जामु अंतरु आहे खेलनि में